नजों जेरै गुगोल पे फन पे बेफोरखौ बांसिन बाहायो जोंयो गुगोल पे बाहायनानै गोबां सुबिदा जादों मानो होनोबा गोजान गोजान जायगायाव गथ'फोर फिसाफोर फरायनो थाहैबाथाय जोङो बेंकफोरखौ खाथियाव मोनस्लाबा बेखायनो जों गुगोल पे जों हरोबाथाय जोंहा सर' जायो आरो फन पे बेबो एखे बेजोंबो जोङो माखासे रांफोरखौ नांनाय नांब्रबबानो बहाबा माबापोर बायनोबाबो जों गुगोल पे जों हरनो हायो बेखायनो जोङो बे एप्सफोरा ओंखारनायनि उनाव गोबां जों सुबिदा मोनदों बेखायनो जोङो जोङो बेफोरखौ बाहायनायनि थाखाय जोङो मोजां मोनदों आरो